एक लाख दो हज़ार दो सौ पैंतीस पाँच लाख पाँच हज़ार पाँच सौ निन्यानवे छः लाख छः हज़ार सात सौ निन्यानवे सात लाख सात हज़ार नौ सौ निन्यानवे आठ लाख नौ हज़ार नौ सौ निन्यानवे